हेलौ सार गुद इभिनिं

सिरां दिस्ट्रिकनिफ्राय बुंनाय जादोंमोन सार सार जा नोंनि आन्दाराव माबाफोर खामानिफोरनि अपरसुनिटिफोर दंबाय बायो नामा सार बेनि अनगायै आमफ्राय बेनि अनगायै दस्रा माबायाव जेबो माबा गैया अके सार थेंक्स थेंकिउसै दे बिदिब्ला कनपरमेसन होनायनि थाखाय